हेल' औ मा नांगौमोन औ जौ दंनायालाय दंमोनलै माखौ नांगौ हाब ब्लेक दग सो एथ' दामिखौ एथ' दामनिया गैयालै आलादा आलादाखौ लांफैदो नामा माबायदिखौ नांगौ दंनायालाय दंमोनलै एसे दाम खमनि गंबा गंसेयाव नयस' लायोलै औ बिदिनोखा नों है नों लोंग्रा नंगौना नङा जाखोब्रा लोंग्राफ्रा माथो बायसोमला फैयोसो आरो बिदिखौनो बिदिनो लाखायो जेरावबो

औ बायनो हाखागोनदा बेखौनो बिदि खम खालाम जायालै लस जाथारगोन आंहाबो लाबानो थाइनैसोल' थायो बेनो खुनुरुखुमसो बिदि खमायनांगौबा द'खानानो थैगोनसो माथो आंना जायो नों लांनोबा लांफैदोल' आरो माबा गोरान लांफैदो नों होनबालाय दसथाखानिखौनो हाब बिदिजोंलाय बोरैथो मोन्नांगौ नोंलाय दे दे होनबा